हलो मां तनिष्क मां ॻाल्हायां पयी तव्हां केरु अच्छा ॿुधा ॿुधायो असां तव्हां जी कीअं सहायता था करे सघूं अच्छा न गोल्ड जे रेट ते असां जेके असां वटि जेका मेन स्कीम हूंदी आहे हू त पर मंथ पर स्कीम हूंदी आहे त हुनमें ॿ हज़ार सां वठी करे जेतिरो तव्हां जो बजट हुजे उने हिसाब तव्हां स्कीम हलाए सघो था ॿ हज़ार महिनो जमा कयो यारहं महिना तव्हां जमा कंदा ॿ तव्हां जा ॿावीह हज़ार थी वेंदा टेवीह चोवीह मतिलबु ॿारे महिने तव्हां ई ईंदा तव्हां जा चोवीह हज़ार तव्हां जा पैसा जमा हूंदा उन जे मथां तव्हां सां सभु कुझु कुझु बि वठंदा कुझु बि त उन ते असां मेकिंग न वठंदासीं ऐं चोवीह हज़ार ते मेकिंग न वठंदासीं उन खां पोइ अॼु कल्ह त जीअं चोवीह हज़ार में कुझु थोरो घणो ई शइ समुझ में ईंदी त अगरि तव्हां कोई वॾी शइ वठो था गोल्ड त महांगो थी वियो आहे ॿावीह कैरेट जो त मेम हींअर रेट मूंखे लॻे जोड़े करे तव्हां खे वरी ॿुधायां थी लेकिन नवें जे आसे पासे में ॿावीह कैरेट पवंदो आहे ऐं नाइनटी फ़ोर फ़ाइव हंड्रेड जो चोवीह कैरेट तव्हां खे पवंदो त उनमें त तनिष्क में त असां वटि सभिनि खां एवरग्रीन स्कीम आहे कि ॿ हज़ार खां तव्हां स्टार्ट करो

त स्कीम में न तव्हां खे हींअर तव्हां ॿ हज़ार रुपए खां तव्हाम स्टार्ट करो ॿ हज़ार रुपए हर महिने जमा करो तव्हां हींअर अक्षय तृतीया में मेन

छह हज़ार जमा करिणा आहिनि हर महिने हर साल थोरो थोरो वधाईंदा करो हुनमें तव्हां जीअं छह हज़ार जमा कंदव त नेक्स्ट में अचो हा त सत हज़ार करो पैसा त दीदी गोल्ड जो रेट वधणो ई वधणो आहे हींअर गोल्ड जो रेट त घटण जो कम ई कोन्हे ऐं हींअर उन ॾींहं मूं हिकिड़ी रील बि ॾिठी त चार साल पहिरी हिकिड़ी वाइफ़ हुई हुन पंहिंजे ॾेढ लख जो सोन वरिताईं टे लख जो सोन वरिताईं ऐं उनजे हसबैंड उन जी टाइम ते टे लख जी कार वरिताईं त अॼु चार साल खां पोइ उनजे हसबैंड जी कार जी वेल्यू जेका थी वयी आहे उहो ॾेढ लख थी वयी आहे ऐं हुनजे हसबैंड जी माई जेका सोन वरितो वईं टे लख जो त सोन जी वेल्यू हींअर सोरहं लख थी वयी आहे त गोल्ड जो त रेट आहे न गोल्ड में त तव्हां खे कोई नुक़सान आहे ई कोन्हे फ़ाइदो ई फ़ाइदो अथव सोरहं लख त हाणे हू हसबैंड बि पंहिंजी ज़ाल खे पियो पुछे कि हल काश मां बि कार न वठा हुवां हा काश कार न वठांवा हा ऐं सोन वठा हुवां त असांजा छह लख हींअर ॿटीह हज़ार ॿटीह लख थी वञनि हा त हीउ त गोल्ड में त इंवेस्ट करणु सभिनि हा न न बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे हींअर विच में असां ॿुधूं बि पिया कि डॉलर जा रेट किरिया आहिनि त गोल्ड जो रेट किरंदो लेकिन अहिड़ो कुझु कोन्हे हींअर मार्केट में अफ़वाह अची वयी कि डॉलर जा रेट किरिया आहिनि त गोल्ड जो रेट किरंदो अहिड़ो कुझु कोन्हे त गोल्ड में हा बिल्कुलु तव्हां आराम सां गोल्ड में इंवेस्ट करे सघो था त गोल्ड में त तव्हां जो रेट वधंदो ई वधंदो ऐं पियो हुजे अॻियां असां में त चवंदा आहिनि न कि औखी वेली में बि गोल्ड कमु ईंदो आहे त औखी वेली में गोल्ड त हुजणु ज़रूरी आहे हम्म हा न न गोल्ड में त हा डायमंड में बि हूंदी आहे हर शइ में असां वटि जेका जेका बि हूंदी आहे न स्कीम त हुनमें मेकिंग न छॾंदा आहियूं ऐं जेतिरा तव्हां जा पैसा जमा थिया हूंदा न उनमें ई मेकिंग छॾंदासीं असां जीअं तव्हां मूंखे पंज हज़ार जी तव्हां मूंखे स्कीम वरिती ॿारहं महिना में तव्हां पैसा मूं वटि ज जमा कया त सठ हज़ार जी मेकिंग छॾंदासीं त जीअं अॼु कल्ह सठ हज़ार में कुझु समुझ में न आयो तव्हां मूंखां शइ वरिती हिकु लख असी हज़ार जी त हिकु लख असी हज़ार जे सामान ते असां मेकिंग न छॾंदासीं असां सठ हज़ार ते ई मेकिंग छॾंदासीं त त हू तव्हां पहिरें ॾिसी वठिजो असां वटि डायमंड बि आहे असां वटि जेके डिज़ाइन्स आहिनि न त हू तव्हां खे किथे बि न मिलंदा तव्हां खे किथे बि ट्राय करे वठो त तनिष्क जा जेके डिज़ाइन्स आहिनि न बिल्कुलु एवरग्रीन डिज़ाइन्स हुनजी मेकिंग मजबूत हुन जी क्वालिटी सुठी उनजी पॉलिश न वेंदी कुझु बि न मतिलबु तव्हां मतिलबु जीअं तव्हां वठी करे बिल्कुलु बैंक में पाए छॾियो उहो वारो हाल आहे तव्हां किथे बि रखी सघो था अच्छा हा हा अक्षय तृतीया वारे जे ॾींहं बि ईंदा त तव्हां ईअं सोचियो कि ॾाढी भीड़ थी वेंदी आहे त तव्हां ॿ टे ॾींहं पहिरे बि अचो तव्हां पंहिंजी बुकिंग कराए छॾंदा ऐं चओ कि तव्हां खे बुकिंग तव्हां हा बुकिंग तव्हां पहिरे हीअं अॼ जे कहिड़ी तारीख़ु टेवीह तारीख़ु थी वयी टीह तारीख़ जो अक्षय तृतीया आहे त तव्हां अगरि चाहियो न तव्हां पहिरें पंजवीह छवीह में अची करे पंहिंजे मन जो सामान ॾिसी करे बुकिंग कराए करे पंज सौ हज़ार ॾई करे अलॻि कराए छॾो ऐं पोइ अक्षय तृतीया वारे ॾींहुं ईंदा तव्हां जी बुकिंग थियल हूंदी पंज सौ हज़ार तव्हां जा जमा हूंदा बाक़ी तव्हां खे अक्षय तृतीया वारे ॾींहुं अगरि रोट रेट खपे त तव्हां खे उन रेट मिली वेंदो तव्हां हिन ॾींहं जे रेट सां बुकिंग कराए वठंदा तॾहिं बि तव्हां जो फ़ाइदो ई हूंदो छो त कि हा छो त कि गोल्ड रेट अक्षय तृतीया वारे ॾींहं जा रेट जम्प कंदो ई कंदो तव्हां खे रेट वधाए मिलंदो हा त रेट तव्हां खे हुनखे हंड्रेड उन ॾींहुं रेट जम्प कंदो मार्केट जो त तव्हां हींअर तव्हां पहिरों ई तव्हां हज़ार ॿ हज़ार ॾई करे बुकिंग कराए वठो अक्षय तृतीया वारे ॾींहं अची करे खणी वञिजो अची करे ठीकु आहे ॿियो तव्हां खे कोई सेवा हुजे मौक़ो हुजे त ॾियो असां वटि डायमंड्स में बि वैराइटी अथव तव्हां खे सिल्वर में बि अथव सिल्वर में बि अगरि तव्हां इंवेस्ट करणु चाहियो त इंवेस्टमेंट जे पर्पज़ सां तव्हां वठो था त हींअर हिन समय त सिल्वर बि ॾाढो मतिलबु सुठो अथव सिल्वर में बि तव्हां कुझु कॉइन वॉइन वठी करे रखी छॾो त सिल्वर जो बि रेट हींअर ॾाढो वधे पियो त तव्हां सिल्वर में बि इंवेस्ट करे सघो था भई हर माण्हू जो बजट कोन्हे लख रुपए जो इंवेस्ट करण जो त ॾह वीह हज़ार रुपया ॾई करे तव्हां सिल्वर में बि इंवेस्ट करे सघो था ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां भले ॾिसिजो तव्हां खे जीअं वीचारु थिए तव्हां असांखे कॉल करे के बि बुकिंग कराए सघो था ऐं अची करे विज़िट करे करे बि तव्हां बुकिंग कराए सघो था तव्हां जी सुविधा जे लाइ असां हमेशह वेठा आहियूं ओके मेम थैंक्यू